उत्तर भारतांत आनी दक्षीण भारतांत ह्यो गजाली वेगळ्यो आसतात उत्तर भा भारतांतलो वातावरण सार सामको थंड आसता दक्षीण भारतांतलो वातावरण तितलो थंड आसना वातावरण थंड आशिल्ल्यान उत्तर भारतांतले लोक जाड कपडे घालतात आनी दक्षीण भारतांतले लोक लुंगी घालतात उत्तर भारतांतले लोक गोरे आसतात दक्षीण भारतांतले लोक चड करून सावळे आसतात उत्तर भारतांतले जेवण तितलें तिखट आसना पूण दक्षूण भारतांतले जेवण तिखट आनी मसाल्यांचे आसता उत्तर भारतांत दिवाळी आनी मकर संक्रांत मोठ्या प्रमाणांत मण मनयतात दक्षीण भारतांत ओणम आनी पोंगल हे सण मोठ्या प्रमाणांत मनयतात